जैसे भारतीय स्वास्थ्य सेवाके छै अगर वही जैसे जाइके लिए सड़कके उपलब्धता नहि छै आओर कहीॅं कहीॅं पर डॉक्टरके भी उपलब्धता उतना नहि रहै छै एहि सबके लिए कहीॅं पर दबाइ उपलब्ध नहि रहै छै तऽ बाहर से दबाइ मँगबैके परै छै आओर ओहि यही सब बाहर से मँगबैके परै छै आओर यही सबसे डॉक्टरके भी उपलब्धता नहि रहै छै तऽ एहि सब से वहाँके स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेबा प्राणीके मुख्य चुनौती छै आओर एहि सब से सरकारी जेके मुख्य कारणके छै आओर ओहि सब के दबाइ बाहर डॉक्टर कभी कभी समय पर नहि पहुँच पाबै छै आओर वही डॉक्टर समय पर नहि पहुँच पाबै छै तऽ ओहिके कारण स्वास्थ्यके अब आगे आके कनी मनी सुधार हो रहल छै ओहि सब से सुधार कब कहाँ कही से स्वास्थ्य सेवाके निकट सड़क बनि रहल छै तऽ कभी अब हल्का फल्का स्वास्थ्य सेवामे दबाइ भी मिल रहल छै आ ओहि सब से अच्छा चुन छै आओर ओहि सबसे बहुत अच्छा तरह से दबाइ आरमे स्वास्थय सेवा बहुत अच्छा हो रहल छै धीरे धीरे बहुत अच्छा चलि रहल छै ओहि सब से आब स्वास्थ्यके लिए बहुत अच्छा तरह से प्रभाबित छै यही सब से स्वस्थय सेबा प्रणाली बहुत अच्छा होल जाइ छै